میں نے پچھلے مہینے ایک سیمسنگ نوٹ بی خریدا تھا جو بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کی وائس کوالٹی بہت اچھی ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کے نیٹ ورکس بہت اچھے آتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے بیٹری بیک اپ بہت زیادہ اچھا ہے